दासिमबो सङो नाथाय आं संनो बाग्रा ओंख्रिफ्रा जाहैबाय नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिया गोबाव नाङो नारजि ओंख्रि संनोब्ला जोङो नारजिखौ सिगाङाव बासिगोरनांगौ बासिगोरनानै सोमनानै दोननांगौ बिनिफ्राय मोजाङै सुनांगौ बिनिफ्राय रुनांगौ बिनिफ्राय दालि खाथा होनांगौ बुहुद टाइम नाङो बेनिखायनो नारजि ओंख्रिखौ बानो ओंखारो बिनिफ्राय सबाय ओंख्रि बेबो टाइम नाङो सबाय ओंख्रियाबो सिगां एवग्रोदो एवगोरनानै हुख्रेमदो हुख्रेमनानै रुदो रुनानैसो खारदै होनांगौ बेनिखायनो बेफोर गोब्राब गोब्राब ओंख्रिफोरखौ संनो रोंलायलाङा संनो बायो बिनिफ्राय सबाय ओंख्रि संनायाव बेदर सङोब्ला बेदरखौ सुनानै थाव सेरनानै जिरा होनानै एवनानै बानलु बुनलु मस्ला मस्लि देनानै होनानै संनांगौ बेनिखायनो बेफोर ओंख्रिखौबो टाइम लानायखाय बालायलाङो बेनिफ्राय अनद्ला ओंख्रि मेवाइ दाउ बेफोरखौ रोंलायलाङा सम लायो बेनिखायनो बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनो समय लानायखाय बालायलाङो